हाँ बहुत बहुत है जैसे जी एच कॉलेज हो गया विवियम कॉलेज हो गया गल्स कॉलेज हो गया और और भी बहुत सारे कॉलेज जी एन जी एच कॉलेज गौरमेंट कॉलेज है तो वहाँ पर वहाँ पर जो प्रोसेस होती है एडमीशन की वह थोड़ी टफ़ होती है उसमें काउंसलिंग होती है फिर उसके बाद में आपका एडमीशन वगैरह होता है तो उसमें क्या है जो बच्चे ज़्यादा अच्छे लेवल के पढ़ पढ़ने में जो अच्छे होते हैं उनका सलेक्शन होता है और विवियम जो है वह प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें आप कोई भी आपका चाहे कितने भी परसेंट क्यों नहीं बना हो आप वहाँ पर जा कर एडमीशन ले सकते हो और गल्स कालेज है तो वह भी वह भी अच्छा ही कॉलेज है जी एच कॉलेज की पढ़ाई थोड़ी अच्छी है वहाँ के पूरे वहाँ पर पूरे डिस्टिक के बच्चे आते है पढ़ने के लिए जो अपना अच्छा अच्छा परसेंट बनाते हैं और जो प्रतिभा प्रतिभावान बालक बालिका होते है उनको मौका मिलता है जो उस जो काउंसलिंग के जरिए सलेक्शन होता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो पैसे दे कर या फिर कोई और अन्य तरीके से आप उसमें एडमीशन ले सकते हो उसके लिए बकायदा आपको प्रोसेस करना पड़ता है जो सभी को सभी के लिए एक समान है तो हाँ वहाँ की पढ़ाई थोड़ी अच्छी है और विवियम कॉलेज भी ठीक ठाक है तो वहाँ पर भी आप जा कर पढ़ सकते हैं